नमस्ते छा इहो राज ट्रेवल एजेंसी ऑफिस आहे अछा अछा मूंखे तारीख़ ॿ ॿारहं ॿ हज़ार चोवीह ते गांधीधाम खां मुंबई वञणो आहे त मूंखे टिकेट मिली वेंदी छा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त राति जे टाइम ते कहिड़ियूं रेलगाॾियूं गांधीधाम खां मुंबई वेंदियूं आहिनि छा मूंखे पहिरें दर्जे जे वातानुकुलित दॿे जी टिकिट मिलंदी पहिरें दर्जे जी वातानुकुलित टिकिट लाइ मूंखे घणा रुपया भरिणा पवंदा अछा अछा इन टिकिट ते तव्हांजी कमीशन घणी रहंदी घणा रुपया रहंदी तव्हां टिकिट जी पेमेंट कहिड़ीअ तरह वठंदा रोकड़ रक़म सां वठंदा या डिजिटल पेमेंट सां रेलगाॾीअ में इन टिकिट ते छा मूंखे खादो ब मुफ़्त मिलंदो छा अछा तव्हांजे साथ सहकार लाइ धन्यवाद